गोंयची इकोनॉमी आसा ती मोस्टली ट्युरिजमाचेर आसा किद्याक गोंयच्या हितून लोक बिचार भोंवपाक येता तेंचे देवळांनी भोंवपाक येता ताका सोबीत चडशी गोवाची इकॉनॉमी आसा पळय ती ट्युरिजम चेर नाल्यार बारीक सारीक दुकानां आसा पळय ती ती सुद्दां करता नाल्यार कॅजिनो आसा एक कॅजिनोन सुद्दां गोंयचे खूब पयसो येता तेतून सो हे सगळे एक ट्युरिजमाचे भितर येता